स्पोर्ट्स हो एक चलेंजींग फेज आसा हर एक इंडिविज्वल्सांच्या भितर जशें तूं स्पोर्ट्सां भितर आसा हेजो अर्थ न्ही तुका सगळें ता सगळें मेळटशें पूण थोडे थोडे इतले डिफिकल्टीज आसता की केन्ना केन्ना स्पोर्ट्सान तुका जाय ते इक्विपमँट्स मेळनात जाय तो प्रॉपर डायट मेळना जाय तशे कोचीस मेळना जें अर्दे कडेन करप्शन बी जातात अर्दे कडेन कॉम्पिटिशन्स बीन आसात अशें खुबशे खूब तरेचे चॅलेंजीस ह्या स्पोट्सां भितर पोळोवपाक येता जशें चॅलेंजीस पडटात जेन्ना तूं एक टोर्नामँटाक आसा आनी तूं तुजो तर तो पॉयंट कन आसून सुद्दां तो कन्सिडर जायना तेका म्हणटात खूब म्हळ्ळ्या खूब एक चॅलेंज अशी लायक तूं जिकोन सुद्दां तूं जिकना आनी स्पोट्सां भितर पार्शलिटी बी जातात आनी प्लेयर्स कोचीस सगळे इन्वॉल्व बीन आसतात तातूंत जशें स्पोट्सान केन्ना केन्ना प्रॉपर डायट आसनात केन्ना केन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर बीन आसनात केन्ना केन्ना जाय ते इक्विपमँट्स बीन प्रॉपर मेळना तशें जाय तशें तुका टायम बीन मॅनेज जायना अशें खूब म्हळ्ळ्या खूब चलेंजीस आसतात हे स्पोर्ट्सांचे भितर तशेंच स्पोर्ट्सान तूं कितलोय इम्प्रुवमॅण्ट कोरून सुद्दां तुजे भितर पार्शलिटीस जाताच ना अशी ना स्पोर्ट्सान तूं आसा हेजो अर्थ न्ही तूं हंड्रेड पसन दिवून सुद्दां तूं तर जिकना तेजो अर्थ तूं गीव अप करतलो ती एक चलेंज अशी जावन आसता जी तुका स्पोर्ट्सान मुखार व्हरता फेस करपाक आनी चलेंजीस आनी तातुंतल्यान तूं ग्रो जावपाक तशेंच केन्ना केन्ना कोचीस बीन लक्ष दिनात केन्ना केन्ना तुका प्रॉपर डायट आसना जाय तशें न्युट्रिशन पावना आसून तुजो पर्फोमन्स बी वीक जाता केन्ना केन्ना तुजे कडेन एक इक्पिपमँट आसून सुद्दां दुसरो इक्विपमँट आसना आनी केन्ना केन्ना ग्रावंड प्रॉपर आसना ज्या जाग्यार इंजरीस बी जावपाच्यो खूब चान्सीस आसता तशें करून स्पोर्ट्सां भितर खूब म्हळ्ळ्या खूब चलेंजीस आसतात तूं स्पोर्ट्सां भितर जॉब सुद्दां लागूंक जाता जाल्या सुद्दां तुका खूब म्हळ्ळ्या खूब मेहनत करची पडटा ही एक व्हडली चलेंज आसता स्पोर्ट्साच्या भितर